हेलो हाँ गुरु कृपा रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं भैया छब्बीस जुलाई को मैंने एक पनीर की सब्जी ऑर्डर करी थी आपके रेस्टोरेंट से वह उस दिन आपके जो डिलीवरी बॉय आए थे श्याम भैया उन्होंने मेरे घर पर कट बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छी डिलीवरी करी मैं उनकी मेहनत और उनके संघर्ष की काफ़ी सराहना करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इतने कठोर मौसम में भी डिलीवरी करके काफ़ी अच्छे से अपनी सेवा सेवाएँ दी मुझे और इससे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए एक मिसाल मिलती है कि कैसे संघर्ष के बाबजूद भी उन्होंने अपना कार्य और जो उन्होंने अपना काम किया वह कर्तव्य निष्ठा से किया तो इसकी इसी चीज़ के लिए मैं उन मैं उनको आभार देना चाहूँगा और आप भी उन्हें ले आभार दीजिएगा और धन्यवाद